ल'रियेल कनडिसनारआ जि मोजांखा खानायनि थाखाय खानाया गगायो मोजां जायो आरो मोनसे नेगेटिभआ जादों दभ दभनि कनडिसनार मोजां मोनाखै एखे गनायानो मोनफिनदों खानायखौनो